अ हेल्ल' बबाव दं दखानावनो दं नामा मा साबेसेसो दंबावो जास्त नों होनबा थांनि र' आं मा मा दं मा मा स्टाइल

बेसेसो लायो सुनायाव मासाजबो जागोन ना मोखांफोर मोदोमफोर आरो खालारालाय मा मा दं बिदिनो फोनथावथाव अ बै बोनाया बेसेसो लायो लै बिदि खानाय स्ट्रेट खालामनाया बेसेसो थाङो फैसाया

माने थांनाय बोसोराव बोदोंमोन आं बोनायालाय फुरा माबा जाना थाजोबदों जोथोनबो लानाय जायासै फुरा सेमफुबो फोनाखै माने फुरा माबा जाजोबबाय जेथो जाजोबदों फाग्लासो माने बबेबा गुनाबो थांदों बिदिनो गुला जोबबाय आरो गुनायालाय बै लोगोआ सिनजादोंमोन दाख्लैयो माबायाव दिल्लीयाव सिनजादोंमोन फुरा मोजां जादों आरो सिननाया बिना मार साफा स्र' खानाय बोनायाबो स्र' जादों बिदिनो खालारबो फोनबोदों बियो गोमो नो हिट नुदों नुनायालाय मोजां जादों आरो काटिंआ ओरैनो औ अबाव अबाव लानायमोन नोंलाय कर्सखौलाय आच्चा आरो ना आंनाबो लोगो सासे दङमोन नों सिनायो ना सिनाया बा सोमखोर होन्नायखौ सिनायो मोनना नोङो माबानिमोन अदालगुरिनि मानसिखौ नुबा सिनायगोन खोमा दे नामजों हमनाबो मोना ना ओमफ्राय बोरै खबरा बिदिनो दा मोजांआनो दे थांनि दे दे होनबा थांनि